साढ़ै कच्छ सेह्त दे बारे बिच्च बड़ा घट्ट इत्थैं रेफेरेंस ऐ मतलब असेंगी इन्नी सुबधा पूरी नेईं मिलदी ऐ इस बास्तै अस इत्थोआं दा दुए थाह्रे शिफ्ट करने बी साढ़ा मन ऐ कि अस दुए थाह्र जाचै ते असें किश ना किश सेह्त दे बारे कोई अच्छी उपलब्धि होऐ होर इत्थैं बड़ी घट्ट ऐ बड़ा पिछड़ा लाका ऐ इत्थैं कोई डिस्पेंसरियां खास कर हैन नि हैन हून ऐ इक डिस्पेंसरी ते उत्थैं कोई डाक्टर नि पुज्जदे ढंगै दे नि हैन जां औंगन तां उं'दे कच्छ दोआई नि होंदी ऐ इक अद्दी टिक्की होंदी ते किश नि बनदा ओह्दे कन्नै अस एह् चाह्नेआं अस कुतै बाह्र जाचै इत्थोआं साढ़ी एह् डिस्पेंसरी अस गै अप्पू शिफ्ट माइग्रेट होई जन्ने आं दुए थाह्रै कुतै बाकी जो होर होर कोई खास सुबधा इत्थै है नि ऐ डिस्पेंसरी दे बारे च